कतना देरमे देख लेथिन आरो कि कहै छै दबाइ उबाइ खरिदै लऽ बाहर जाइ पड़तै कि ओहिजे मिल जेतै दबाइ आर

लेकिन ओ कि कहै छै हमरा रहै ओ ओ घर पर सँ लए जाइ कऽ आदमीके

ई करऽ पड़तै ने तब अथी खानो पीनो मिल जेतै हॉस्पिटलमे अगर भर्ती रहै पड़तै तऽ अच्छा

पुर्जा लगबाइ दबहो तुही तब

अच्छा अच्छा अच्छा सही इलाज करि देथिन ने हॅं हमरा इलाजे करबाबैके छै बढ़िआँ रुपा कतनो लगै कोइ बात नहि छै हॅं तब हम कल कए बजे आ जइयौ अच्छा ठीक छै लेकिन हमे बारह एक बजे छुट्टी हमरा होतै